السلام علیکم میں نے آپ کے یہاں سے ایک ٹیکسی بک کی تھی جس سے مجھے ریلوے اسٹیشن جانا تھا میری ٹرین پانچ بجے کی تھی اور ٹیکسی ڈرائیور کی وجہ سے ٹیکسی اتنی لیٹ آئی کہ میں ساڑھے پانچ بجے اسٹیشن پے پہنچی اس وجہ سے میری ٹرین چھوٹ گئی اور میں نے آپ کی ٹیکسی کو پہلے ہی پیمنٹ کر دیا تھا اور میں ٹائم پے پہنچ بھی نہیں پائی میرا ضروری کام تھا جو چھوٹ گیا آپ کی وجہ سے آپ کی ٹیکسی بہت لیٹ آئی آپ میرے پیسے واپس کر دیجیے کیونکہ آپ کی ٹیکسی بہت لیٹ آئی ہے اور آپ میرے پیسے واپس کر دیں اللہ حافظ